हांजी साढ़े सारें दे घर सलैंडर यूज होंदे न ऐल्ल पी जी सलैंडर ते साढ़े साढ़े सारी जनानियां ऐल्ल पी जी सलैंडर गै यूज करदियां पैह्लें पैह्लें ते नेईं होंदे ऐ पैह्लें पैह्लें लोक चु'ल्ली उप्पर करदे हे बनांदे हे रुट्टियां बट अजकल्ल लोक ऐल्ल पी जी यूज करन लगी पे न ते गोरमैंट ने अजकल्ल सारें गी सबसिडी दित्ती दी ते सारे गै उस्सी ऐल्ल पी जी गी यूज करा दे न ते एह् एह्दे रुट्टी बनाना ते असान होई गेआ लोकें गी जनानियें गी बट एह्दे ओह् बी बड़े नुक्सान बी बड़े न एह् गैस किन्नै सलैंडर किन्नी किन्नी बार फटी जंदे किन्नै किन्नै लोक जली जंदे ते एह्दे आस्तै सावधानी रक्खनी चाहिदी एह्दे बड़े प्रीकाशन्ज न ते सानू यूज करने चाहिदे जनानियें गी बार बार दिक्खना चाहिदा कि कुतै सलैंडर खुल्ला ते नेईं ना रेही गेआ उस्सी बंद करना चाहिदा ओह्दा ध्यान रक्खना चाहिदा सलैंडर दा कि ओह् खुल्ला निं रेही जाए कि बच्चे निं कुतै हत्थ लान बच्चें गी सलैंडर कोला थोड़ा दूर रक्खना चाहिदा कन्नै एह् जेह्ड़ा सलैंडर ऐ एह् सानूं हमेशा पक्की जगह च गै लाना चाहिदा इस्सी कच्चियें जगह् च निं इ'यां लाना चाहिदा कि पिच्छै पिच्छै इ'यां घा दी दवार होवै ते फिर ओह् लकड़ियें दी दवार होवै ते सुक्की दियें ते ओह् तौले अग्ग फड़ी लैंदियां ते सानूं हमेशा कोई ऐसी चीज उप्पर इ'यां सिमैंट सूमैंट बनाइयै गै गैस लानी चाहिदी इ'यां निं लानी चाहिदी कन्नै गैस हमेशा सलैंडर कोला उप्पर होनी चाहिदी खल्ल निं एह् रक्खियै बनाना चाहिदा नेईं ते ओह् ओह् अग्ग लग्गी जंदी त बड़ी बार लोक मरी जंदे एह्दे कन्नै ते सानूं केह् करना चाहिदा हमेशा ते कुसै बेल्लै गैस लीक होआ दी होंदी ते उस्सी अग्ग निकलन लगी पौंदी जि'यां तेल मता भक्खी जाए ते अग्ग निकलग ओह्दे बिच्च लोग ओह्दे उप्पर पानी सुट्टी ओड़दे ते पानी कन्नै अग्ग होर भड़की जंदी सानूं हमेशा कोई बी गिल्ला कपड़ा सुट्टना चाहिदा उप्पर ओह्दे कन्नै अग्ग सलैंडर अपने आप अग्ग छड्डना घट्ट करी ओड़दा ते सानूं हमेशा ध्यान रक्खना चाहिदा सलैंडर दा ते कुतै बच्चें बुच्चें बी दूर रक्खना चाहिदा अजकल्ल ते सारे लोग गै सलैंडर यूज करा दे न केह् शैह्र ते केह् ग्रां सारे लोग सलैंडर यूज करना स्टार्ट करी ओड़े दा अजकल्ल हमेशा सलैं सानूं ओह् करना चाहिदा साढ़े म्हल्ले लोग जन साढ़े म्हल्ले बी इक जनानी ही ओह् उं'दे घर सलैंडर इ'यां फटेआ ते फिर ओह् उं'दे हून ओह् जली गे शुकर करो उं'दे बाकी बच्चे दूए कमरे हे ते सानूं हमेशा सलैंडर दा ध्यान रक्खना चाहिदा ते अज्ज पैह्लें पैह्लें ते ग्रां दे लोक ते चु'ल्ली उप्पर गै रुट्टी बनांदे हे ते मरी जंदे हे ओह् फूकां मारी मारियै ते बरसांती बिच्च ते लकड़ियां बी गिल्लियां होंदियां हियां अग्ग बी निं बलदी ही बट अजकल्ल ते सारें दे घर सलैंडर आई गेदे ते साढ़ी औरतें गी किन्नी असानी होई दी नेईं ते बचारियां धुऐं बिच्च उं'दे फेफड़े बी खराब होई जंदे धुऐं बिच्च बनाई बनाइयै कन्नै भांडे बी काले होई जंदे फिरी इन्नी मुशकिलें भांडे बी मांजन पौंदे हे बट अजकल्ल गैस औने दी बजह् कन्नै किन्नी जनानियें गी असानी होई गेदी पूरा उं'दा मतलब ध्यान रक्खदियां अपने घर ते कन्नै रुट्टी बी जल्दी बनी जंदी ना भांडे काले होंदे ना कुछ ते ध्यान रक्खदियां ओह् असानी ते ऐ पर मुश्किल बी ते ऐ गै ऐ ना ते जनानी गी एह ध्यान रक्खना चाहिदा कि बार बार सानूं मुश्किल निं आए ध्यान चीजें दा ध्यान रक्खना चाहिदा सलैंडर दा ध्यान रक्खना चाहिदा अपने बच्चें दा ध्यान रक्खना चाहिदा एह्दी पाइप बी बड़ी बार कुदै गरम अस भांडा रक्खी ओड़ने कोल ते पाइप बी ओह्दी जली सकदी सलैंडर दी ते फिर ओह तां बी ओह् बलास्ट होई सकदा घर साड्डे अग्ग लग्गी सकदी ते जनानियें गी एह् ध्यान रक्खना चाहिदा जनानियां बच्चें गी सारें गी एह् ध्यान रक्खना चाहिदा सलैंडर दा कुतै थोड़ी थोड़ी स्मैल आ'रदी होऐ मुश्क आ'रदी होऐ ते लोकें गी ओह्दा बी ध्यान रक्खना चाहिदा कि मुश्क आ'रदी दिक्खना चाहिदा बाह्र बी बड़ी बार लोकें दे घर इ'यां होआ दा होंदा ते लोकें दे घर बी स्मैल बाह्र आए ते तुसें उ'नेंगी जाइयै सनाना चाहिदी कि भाई तुं'दे घर सलैंडर दी मुश्क आ'रदी ऐ ते ध्यान रक्खना चाहिदा अपने घर दा सारी चीजें दा ते सैंलडर दा बगैरा बगैरा ते बस होर सलैंडर दा ध्यान शैल करियै रक्खो उस्सी ओह् केह् आखदे बाह्र नेईं रक्खो उस्सी रसोई च गै लाई रक्खो ते कन्नै गैस उप्पर होनी चाहिदी ते सलैंडर खल्ल होना चाहिदा उस्सी जल्लै तुसें रुट्टी बनानी उस्सी औल्ले गै उस्सी ओह्दा रैगुलेटर उप्पर करियै उस्सी आन कीता ते जेल्लै रुट्टी बनाई लेई ते ओह्दा रेगुलेटर बंद करियै ते मते निक्के बच्चें गी सलैंडर दे कोल बी निं जान देना चाहिदा नां बड्ड जिनेंगी नेईं औंदा सलैंडर लाना ते उन उ'नेंगी बी निं कोल जान देना चाहिदा अगर तुंदा सलैंडर कुसै बेल्लै लीक होआ दा होंदा कुसै बेल्लै औंदे गै ओह् ऐसे ऐसे सलैंडर होंदे कि ओह् औंदे गै लीक होआ दे होंदे तुसेंगी ओल्लै गै ओह् सलैंडर उ'नेंगी जेह्ड़े ऐल्ल पी जी आह्ले होंदे उ'नेंगी बापस करोआई ओड़ना चाहिदा सलैंडर गी ते फिर ओह्दे बाद जनानियें गी ध्यान रक्खना चाहिदा जनानियां गै होंदियां घर उ'ऐ मतियां रुट्टियां बनादियां उ'नेंगी गै ध्यान रक्खना पौंदा हून भाई भूई ते घार होंदे निं हैन ते उ'नें केह् ध्यान रक्खना सलैंडर दा ते होर सल सलैंडर एह् निं है कि तुस इ'यां कच्ची जगह् बिच्च लाई ओड़ो पिच्छें इ'यां घाऽ दी दवार होवै जेह्ड़ी इ'यां लोके घर लाए दे होंदे ते घाऽ दी दवार होवै जां ते उस पत्तरें दी कोई दवार दवूर होवै ओह् बी नेईं रक्खनी चाहिदा ओह्दे कन्नै बी मुश्किल आई सकदी ऐ लोकें गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा ध्यान रक्खना चाहिदा कि मते ओह् नेईं होवै सलैंडर जेह्ड़ा बी ऐ ओह् घर जेह्ड़ा ऐ अग्गें पिच्छें मतलब कि घ घाऽ दी दवार नेईं होवै क्योंकि जेल्लै ओह् अग्ग लगदी ते घाऽ मिंटै च अग्ग फड़ी लैंदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा अग्ग गैस लग्गियै केह् पता भखने कन्नै गै गर्मियें च कुतै अग्ग उग्ग गै लग्गी गेई फिर ते तां करियै लोकें गी थोह्ड़ा घाऽ घूऽ दी दवार नेईं बनानी चाहिदी घाऽ आहली कच्ची रसोई बिच्च गैस लानी गै निं चाहिदी हमेशा रसोऽ पक्की चलो कुसै कोल पैसै नेईं बी होंदे हैन ते फिर ओह् फिर बी ओह् ओहदे पिच्छें लकड़ियें दी दवार निं मिट्टी दी दवार लेऔ मिट्टी दी ओह् बनाई लेऔ मिट्टी च निं अग्ग लगदी ऐ मिट्टी पर लाइयै ओह् तुस सेल्फ जेही बनाई लेऔ उत्थ उत्थै लाई लेऔ गैस ओह्दे बिच्च बी निं अग्ग लगदी है ते उत्थै लाई लैनी चाहिदी मिट्टी दा करी लेऔ पत्थरै दी करी लेऔ पत्थर लाई लेऔ पर गै ओह् नेईं लेऔ ऐ के आखदे इ'नें लोकें पिच्छें घाऽ घूऽ दी दवार नेईं लानी चाहिदी ते उस्सी होर बार बार दिक्खना कि कुतै खुल्ली दी निं रेही जाए बंद निं रेही जाए ओह्दा ध्यान रक्खना चाहिदा लोकें गी होर इ'ये होंदा सलैंडर दा ते ध्यान रक्खो ते एह् राती जेल्लै सोन्नियां तुस ते उस्सी बंद करी सोवो राती ते सलैंडर बी बंद करियै सोना चाहिदा बार बार चलो दिनै नेईं करो तुस बंद ते ओह् केह् पता रेगुलेटर बी फ्री होई जंदा पता नेईं ते राती उस्सी तुस बंद गै करियै सोआ करो राती बंद रौह्नी चाहिदी राती निं खुल्ली रक्खनी केह् पता सबेरे उट्ठियै तुस जाओ रसोई ते ओह् थोह्ड़ी थोह्ड़ी लीक होआ दी होऐ ते ओह् फिर इक्कै बारी पता निं चलदा है ते ओह् ओह्दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि राती राती निं होऐ ते भाएं दिनै दिनै नेईं भाएं राती राती उस्सी बंद करियै सोऔ ते दिनै भाएं तुस घट्ट गै ध्यान रक्खो अगर कुतै बाह्र बी तुस बाह्र निकले बाह्रा मुश्क आ दी ते पैह्ले ओह दिक्खो कोह्दे घरा मुश्क आ'रदी उस्सी बंदे जाइयै सनाओ उस्सी घरा बाहर कड्ढो एह् निं के तुस कि ओह् सनाओ नेईं कि भांए कि कुसै कुसै होर दे घर सलैंडर फटे ते अगर तुं'दा घर ओह्दे कन्नै ऐ ते नुक्सान ते फिर ओह् तुं'दा बी ऐ केड्डी केड्डी जेह्ड़ी बड्डी बड्डी बिलडिंगां होंदियां लोकें दियां जि'यां बड्डे बड्डे शैहरै बिच्च बिलडिंगां होंदियां हून उत्थै ऐल्ल पी जी जेह्ड़ी गैस होंदी हून अजकल्ल ते चलो पाइप आह्ला सिस्टम आई गेदा बट कुतै कुतै कुतै केह् होंदा कि लोकें अपने उं'दे घरें गैस सलैंडर इक इक घर सलैंडर दी इक पाइप लीक होआ दी होऐ ते पूरा बिलडिंगां गै उड्डी जंदियां ते इ'यां ध्यान रक्खना चाहिदा जि'यां ओह् लोक ध्यान रक्खदे इ'यां तुसें गी बी ध्यान रक्खना चाहिदा कि मते ओह् नेईं होऐ लीक होआ दी होऐ एह् निं के उं'दे घर होआ दी साढ़े घर थोह्ड़े होआ दी बट म्हल्ला ऐ तुं'दा नुक्सान सारें गी सनाने सनाई ओड़ना चाहिदा कि भाई तुं'दे घर एह्दी मुश्क आ दी ऐ ते अपना बी ध्यान रक्खो अपने बच्चें दा बी रक्खो अपने गा ग्रां म्हल्ले दा अपने म्हल्ले दा सारें दा तुसें गी गै ध्यान रक्खना ऐ ते एह् जनानियें गै ऐ मता उ'नें गी गै मता दुक्ख ऐ एह्दा होर ते कुसै गी बी नेईं ऐ पैह्लें बचारियां उत्थै चु'ल्ली उप्पर रुट्टी बनांदी हियां इन्नै धुएं बिच्च बैइयै ते इन्नै गिल्लियां कुसै बेल्लै गिल्लियां होंदियां हियां लकड़ियां सुक्कियां बी निं थ्होंदियां ऐ हियां फिर किन्नी मुश्कल औंदी ही उन बचारी जनानियें गी बट हून ओह् ध्यान रक्खी लैंदियां न हून उ'नेंई स्हाडे मोदी साह्ब होरें उ'नेंगी इन्नी शैल सबसिडी दित्ती दी ते उ'नें गैस सलैंडर पैह्लें किन्नै किन्नै मैंह्गे सलैंडर हे हून थोह्ड़े सलै सलैंडर मैंह्गे मैंह्गा बी ऐ पर सबसिडी बी ते थ्होआ दी निं उ'नें जनानियें गी ते इन्ना मैंह्गा बी निं ऐ तुस थोह्ड़ा थोह्ड़ा घट्ट यूज करो थोह्ड़ा चु'ल्ल चु'ल्ली उप्पर बी थोह्ड़ी रुट्टी बनाई लेऔ करो तुस ग्रां दे लोक बनाई लैंदे ते शैह्रें आह्लें कुत्थै जाना लकड़ियां लैने गी शैह्र थोह्ड़ी ना लकड़ियां न ग्रां हैन लकड़ियां ग्रां दे लोक लकड़ियां करी लैंदे ते शैह्र दे लोकें कुत्थुआं लैनियां लकड़ियां ते कुत्थुआं यूज करनियां उ'नें लकड़ियां ते शैह्र दे लोकें दा ठीक ऐ ते ग्रां दे लोकें थोह्ड़ी मुश्कल ऐ ग्रां दे लोक ते लकड़ियां बी थोह्ड़ी बोह्ती यूज करी लैंदे न